हांवें हालींच एक डॅल एक दोन तीन वर्सां फाटीं डॅल कंपनीचो लॅपटॉप घेतिल्लो डॅल कंपनी खातीर हांव डॅल कंपनी हांवें इतलेच खातीर निवडली कारण डॅल ह्या कंपनीची सर्वीस जी आसा ती खूब बरी आसा आनी सर्विसूय बरी आसात पूण जे तांचे लॅपटॉपाचे जे फिचर्स आसा तेवूय खूब बरे आसात आनी चड काळा खातीर हो लॅपटॉप आमी वापरुपाक शकता तो रोकडोच मोडपाक असो म्हटल्यार सामकोच असो हें जायना आनी हालींच कितें जालें की म्हाजो लॅपटॉप हांवेन बंद करतना सारको लॅपटॉप बरे भशेन बंद केलो पूण तो कांय का कितें जालें खबर ना मदीं हांवेन जो पोर जेन्ना तो परतो उगडुपाक यत्न केलो तेन्ना हिंजीस मोडले आनी तो ओपन जावपाक पावलो ना आनी ताजी स्क्रीन सेपरेट जावपाक लागली आनी हांवेन तेन्नाच बेगोबेग डॅल कंपनी डॅल सर्विसाक फोन केलो आनी तांच्यांनी दोन दिसां भितर तांच्या सर्वीस सेंटरांतल्यान एका मनशाक धाडलो आनी तांच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणल्यार तो लॅपटॉप वॉरंटीच्या अंडर आशिल्लो आनी तांच्यांनी ते फ्री ऑफ कॉस्ट म्हाका दुसरी स्क्रीन घालून ताचे हिंजीस नवे बसोवन म्हाका आशिल्लो तसो सारको लॅपटॉप करून दिलो तर ह्या खातीर हांवेन म्हाका तांचो कडलो एक खूब बरो पॉजिटीव एक्सपिरियन्स आसा डॅल कंपनी कडल्यान आनी ह्या खातीर म्हाका ती कंपनींतल्यान किदेंय घेवपाक अशें आवडटा